و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی جی وہیں آپ نے صحیح جگہ لگایا ہے جی آ جائیے کوئی دقت نہیں وہ اصل یہ ہے کہ یہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ آئیں ہم آپ کو کوئی نراش نراش نہ کریں گے اور آپ کو صحیح سے ٹرپ گھمائیں گے رہنے کے جی بتائیں گے ضرور بتائیں گے رہنے کے لیے ہوٹل ہوٹل ہیں اور آپ کو گھمانے کے لیے یہاں پہ چار فور وہیلر گاڑی ہے اور کیا کہتے ہیں ایک گائڈ ہے گائیڈنگ کرے گا آپ کو جہاں لے جائے گا وہاں ساری چیزیں آپ کو بتائے گا جیسا آپ کہیں گے ویسا کرے گا ایک آدمی کا خرچہ میکسیمم یہی ساڑھے آٹھ ساڑے آٹھ ہزار تک چلے گا جی کھانا پینا صحیح ہے پانچ میں تین ٹائم کھانے ملیں گے آپ کو ہوٹل میں رہنے کی جگہ دی جائے گی ہوٹل میں کھانا پہنچایا جائے گا آپ کو آپ کے روم پہ آپ کے وقت پہ آپ کا کھانا پہنچ جائے گا جی جلال گڑھ لال قلعہ جی جی آ جائیے بولیے تو میں وہاں سے کہ آپ کو لے لیتا ہوں جہاں آپ کہیں لوکیسن دیں اور جی کتنے لوگ آپ آ رہے ہیں وہاں سے پانچ آدمی تو آٹھ پانچ چالیس چالیس ہزار تک پڑے گا اور اگر آپ تین دن رکنا چاہتے ہیں تو کچھ کم ہو سکتا ہے

اسکارپیو ہے اور انووا ہے جو ہاں ہاں ڈیزائر بھی ہے اس گاڑی کا خرچ آپ لوگ تین ہزار لے کر چلیے یہاں سے آپ جہاں جہاں گھومیں گے وہ پٹرول کا خرچہ یہ ساری چیزوں کا خرچہ اور آپ سے آپ کو راستے میں پانی وانی جو کچھ بھی آپ لوگ کی جو سودیدھا ہو آپ کو آپ کے لیے جو آپ کے لیے پڑا جائے پڑا پڑے وہ ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی

ہاں جی آپ کو پوری پورنیہ گھما دیں گے آپ مشہور جگہ ہی نہیں آپ یہاں پہ بہت ساری مشہور جگہیں ہیں ساری جگہ گھما دیں گے ہاں ہاں جی جی شکریہ اتنا ٹائم دینے کے لیے جزاک اللہ السلام علیکم